हेलो आप कोन कोन सब्जी बेच रहे हैं टटका सब्जी है कि नहि ओ तऽ कए बजेसँ कए बजे दुकान खुलैए हँ

सब्जीमे कोन कोन है ठीक छै हम अबैत छी हमरा चाही सब्जी कोबी दऽ देबै लौकी दे देबै लौकी हए कि नहि परवल दे देबै आ सलादमे खीरा टमाटर ई सब दे देबै धनिआ पत्ता टमाटर ई सब डाल दे देबै रख देब हम नहि पैक कऽके धएले रहम हम ताजा मतलब दश दश किलो सब पैक कऽ देबै दश किलो हँ ठीक छै तऽ ठीक छै हम हँ ठीक छै ठीक छै